नमस्कार हाँ हमारे पास लकड़ी है आपको किसकी लकड़ी चाहिए हाँ हमारे पास आम की लकड़ी है महुए की लकड़ी है लकड़ी बहुत सारी लकड़ियाँ हमारे पास हैं शीशम की लकड़ी आपको मिल जाएगी पर थोड़ा वक्त लगेगा यही दस पंद्रह दिन लग जाएँगे हम कोशिश करेंगे जल्दी करने के लिए अलमारी कितने बॉक्स की अलमारी बनानी है आपको और भी ज़्यादा बनवा लीजिए रहेगा तो हम आपकी अलमारी बनाकर ही भेज देंगे पैसा आप पाँच हज़ार में हम शीशम की लकड़ी देंगे आप देखिए अगर शीशम की लकड़ी आपको चाहिए तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा अगर आपको अच्छी लकड़ी चाहिए तो अमाउन्ट भी वैसे ही लगेगा अगर आपको कम पैसे में लेना है तो आप दूसरी लकड़ी ले सकती हैं समय वही दस पंद्रह दिन में आपको मिलेगा देखिए हम कोशिश करेंगे जल्दी करने के लिए आप इसकी चिंता मत कीजिए नमस्कार